جی میرا ذریعہ معاش بجلی پر منحصر ہے کیوںکہ میں گھر پر ہی کمپیوٹر سے کام کرتی ہوں جس کے لیے مجھے ہمیشہ بجلی کی ضرورت رہتی ہے بغیر بجلی سے کمپیوٹر کو چلا پانا لیپ ٹاپ کو چلا پانا ایک ناممکن سا کام ہے بجلی کے جانے کے بعد یہ سب کام رک جاتے ہیں جب کبھی بھی بجلی چلی جاتی ہے تو ہمیں مختلف قسمے انتظام کو رکھنے پڑتے ہیں جیسے کہ انویٹر کا ہونا انویٹر سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر بجلی جاتی بھی ہے تو وہ اس کے جانے کا احساس نہیں ہوتا ہے کیوںکہ انویٹر اس کے بعد آٹومیٹک اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور کم سے کم چار سے پانچ گھنٹے آرام سے بریک اپ دے دیتا ہے اس کے بعد بھی اگر بجلی کی پریشانی دور نہیں ہوتی ہے تو ہمیں گھر پر موم بتی وغیرہ کا بھی انتظام کرنا ہوتا ہے پر موم بتی سے ہم صرف گھر پر تھوڑی بہت روشنی کر سکتے ہیں لیکن جو الیکٹریکل سامان ہیں ان کا چالو نہیں کر سکتے ہیں تو اس لیے آج بھی ٹائم جتنے بھی کام مشین سے ہی یا دوسرے آلات سے ہو رہے ہیں بجلی کے بغیر ان کو سوچ پانا بھی ایک ناممکن سا کام ہیں